बैसागुनि माइब्रानि जौ जगार जाबाय बायदिसिना गान्नाय जोमनाय बायबाय नोंहालाय ए ए ए आंहाबो मिलावसो देहैदों आंहा देनो बायो न'आव ए ए दखना गोदान बायाखै नोंहा बैसागुनि ए ए

आंहा लायखांबाय बेरायनांगौहाय एसे बैसागुनि मोसानांगौ मोसानायाव गाननो लायबाय दखना फास्रा गस्ला बैसागुनि मोनसेआवनो आथार' केजि मोनसे संबाय बाल्थिंनै मोननै संबाय आंना नोंनालाय ए ए जाहांथारबोबायानो आंना बिदैया औ लोङाबालाय फाला फाला औ ज' ज' ओंखारनांगौ बैसागुनि अमा गैया नोंना अमा सिथारा ए जोंना ज'यैनो फिसिनाय दंखायो साथाम साब्रैजों बायनाङा जोंना ज' ज' फिसिनाय दङ बेखौनो जागोन बायदोलै नोंहा नोंहा दखाननिखाना मेल्ला फैसा बायनो हायो औ आंनाव बांसिन जाफैदो दे होनबालाय